मंदर ते साढ़े इत्थे साढ़ै लागै इत्थे वैष्णो माता ऐ इत्थे बी बड़े लोग औंदे दूरा दूरा बल्ल एक्क देशा दा औंदे बारह्ले बाह्रले देशा दे बी लोग औंदे इत्थे दर्शन करन आस्तै एह्दे बिच्च लोकें ई बड़ा फायदा होंदा कुसै ने हट्टियां लाई दियां कुसै ने घोड़े ख़च्चरां रक्खी दियां कुसै पालकियां रक्खी दियां उनें गी यात्रुएं लैने बास्तै उ'नें गी बड़ा फायदा ओह्दे बिच्च बाकी साढ़े इत्थे नरसिंगा दा मंदर होई गेआ मता चीची दा मंदर होई गेआ माता दे मंदर होई गे बाबे आह्ली माता बी साढ़े कश ऐ इत्थें ओह्दा बी मंदर कश साढ़े इत्थें अस ओह्दा बड़ा इ'या रौंह्दा लोग बाह्रा बाह्रा औंदे दर्शन करन आस्तै औंदे लोकें गी बड़ा फ़ायदा होंदा कुसै हट्टियां शट्टियां कश लाई दियां होंदियां कोई समान बिकदा ओह् जेह्ड़े दूरा बाह्रा लोग आए दे होंदे कोई उऐ नेही चीज़ लभदी ते ओह् लेई लैंदे ते चलो इत्त पास्सै आए ते चीज़ लेई जन्ने अस ओह्दे वास्तै साढ़े लोकें गी बड़ा फ़ायदा होंदा एह्दा ओह्दे कन्नै अस लोग जेह्के जेह्ड़े बचारे गरीब शरीब होंदे ते ओह् बी चलो कोई हट्टी रेह्ड़ी लाइयै जेह्का अपना गुजारा कर लैंदा बाह्रा कोई औग ता किश ना किश जरूर ख़रीदना गै कोई दुए दे दुए कोई ग्रांऽ जा उठी उब्बी किश ना किश लेइयै गै औंदा ते ओह्दे बिच्च लोकें बेचारें गी बड़ा फ़ायदा होई जंदा चलो साढ़े देवी देवते ते प्हाड़ें थाह्रे बस्से दे न ते लोग बेचारे गरीब बी होंदे प्हाड़ें च ओह् बी अपना गजारा करी लैंदे कोई किश कोई कपड़े दी रेह्ड़ी लाउड़दा कोई कुसै खलौने दी रेड़ी लाउड़दा कोई किश खरीदी लै ते उंदा बी टैम पास होई जंदा बेचैरे दा दिन निकली जंदे चार देन उं'दे बी खरे निकली जंदे ओहदे बास्तै असेंगी जेह्के साढ़े मंदर ने एहदे बास्तै असेंगी इं'दा बड़ा फ़ायदा ऐ चलो एह् भगवान बचारे सारें उप्पर कृपा बनाई रक्खन ते उंदी गै कृपा तां गै अस लोग बचारे अग्गें होन्नें